असांखे यात्रा कंदे पहाड़नि में प्रॉब्लम पैदा थी जॾहिं असां हुते वेंदा हुआसीं त हुते नेटवर्क जो प्रॉब्लम हूंदो हुओ कठिनाई ईंदी हुई असांखे दिक़त दखण में थी चेन्नई में सफ़रु कंदे कंदे ऑटो रिक्शा वारनि खे असां ॿुधाईंदा हुआसीं असांखे किथे वञीणो आहे पैसे जे लेन देन में उहे असांखे तमामु दिक़त कंदा हुआ ऐं उहे सम्झनि ई नथा की असां छा ता चऊं उहे पंहिंजे ई भाषा में चवंदा हुआ बहस कंदा हुआ असांखे इशारनि में चवणो थो पए की भई असांजो केतिरो पैसो थियो इहो कठिनाई ॾखिण में असांखे तमामु घणी आई